खारनाया जोबोद मोजां देहानि थाखाय मोजाङानो आङो खारनानै देहाखौ जेबो प्रब्लेम मोना आं खारखांबा आङो देहाखौ स्र जेन'बा मोजां थाजिमसो मोन्नाय आङो मोनो गुबुना माबायदि मोनो आं जेबो मोनथिया नाथाइ आं आंनि देहाखौ खारखाङोब्ला मोजांसो मोनो आरो आं खारनानै जोबोद गोजोन्नाय मोनो गोसोखौ आङो खारनो हाग्रा खारनो हायो गाव खारनो हायो आं खारनो हायो बेखायनो आं गाव गावखौनो आं आंखौनो जोबोद देरहासार जानाय मोनो गोसोखौ खारनानै जोङो गोबां खारनाया जों जोंनि थाखाय जोबोद मोजां जोङो नेसनेल लेबेलफोरावबो जोङो खारहैनो हायोबा जोङो गोबां मुंदांखा जानो हायो जोङो देरहासार जानो हायोबा जोंनि खारनायफ्रा जोंनि देहाफोरनि थाखाय मोजां खारालासेनो जोङो ओरैनो थायोब्ला देहायाबो नस्थ' जालांनो हमो जोंनि खारनानै जोंनि थैफोरा खारस्रायो बेनिखायनो खारनाया देहानि थाखाय जोबोद मोजां आं बेखौनो बेखौनो सानो खारनांगौ बयबो खारनाया देहानि थाखाय मोजाङानो बेखिनियानो